हालौ हालौ औ होइ नोंनि हाबानि खोथासो रायलायनो हरदोंमोन दा देकरेसनफोरखो माबोरै बानायनो होनदों नोंथाङा औ ओमफ्राय आंनावथ' दंजोबो दंनाया मोनगोन दा थारिकखौ माब्ला लानाय जादों नोंथाङा बैसागो बैसागोआवबाथ' बारा गोबावआनो गैला दा जानाय जानायफोराव मा मा बानायदों नोंथाङा ओमफ्राय ओमफ्राय आलासिफोरखौ खैजनसो लिंनो सानदों नोंथाङालाय बाजौनि सायाव कार्दफोरखौ साफायखाबाय नामा अह मोनगोन दङ दङ मोनजोबगोन औ दा ओमफ्राय लिंहरनो बावनांला

औ औ औ औ दे होमबा नोंथां लिंहरनोल' बावनांला दे दे